ہيلو ہاں مجھے ميرى شادى كى ساڑی اسٹچ كرانى ہے ہاں تو اس كے كيا پرائزیس چل رہے ہیں ابھی فى الحال سات ہزار پر مجھے نا تھوڑا جلد چاہيے مجھے اس كى ميچنگ وغيرہ سب بہت ڈھير سارے ارينجمنٹ كرنے ہيں ايكچولى میری شادى كى ڈيٹ تھوڑى ارجنٹ ركھى گئى ہے تو مجھے نا تيارى كرنے كا ٹائم نہيں ملا تو مجھے كم سے كم پانچ دن مطلب چاہيے ہی ميم سو ٹائم مطلب ميرے نا مطلب وہ كيا بولتے رے ریسپشن كى ساڑى ہے تو مجھے وہي چاہيے اور اچھى چاہيے مطلب اچھى فل فٹنگ ميں چاہيے ايسا نہيں كہ مطلب جلدى دے رہے تو كيسا بھى سل دو ايسا نہيں ہاں نہيں چھٹے دن شادى نہيں ہے مطلب اس كے بعد اور بھى ٹائم ہے تو مجھے اس ميں ميچنگ وغيرہ اور جو بھى جيولرى ہے اور دوسرے سارے مطلب سب كرنے پڑيں گے نا ہاں تو بلاؤز تھوڑا سا نا بلاؤز جو رہے گا نا ساڑى كا وہ تھوڑا سا ڈيپ كٹ ركھنا اور سليوز تو فل ہى رہے گى اس ميں اور بيک جو رہے گا تو وہ بيک ليس ركھنا اس ميں صرف نا ڈورى لگا دينا ڈورى اس ميں ہے ہى وہ ڈورى لگا دينا وہ چل جائے گا مجھے ہاں

نہيں ميرے پاس دوسرا بلاؤز ہے وہ ايک دم پرفيکٹ فٹنگ ہے اس کی تو ميں وہ ناپ دے ديتى ہوں آپ كو وہ بلاؤز بھيج ديتى ہوں آپ اس سے لے لينا پر بہت زيادہ سلائى ہے سيون تھاؤزنڈ تھوڑا كم كرو نا نہيں نا بہت زيادہ بھى خرچے تو آپ كو پتہ ہے شادى ميں خرچے كتنے ہوتے ہيں مجھے تھوڑا سا تھوڑا سا ريزنیبل كردو تاكہ مجھے اور دوسرى چيزيں لينے ميں آسانى رہے تھوڑا بہت تو كنسيشن كر ہى سكتے ہو نا فائيو تھاؤزنڈ لاسٹ ہاں ٹھيک ہے تو پھر میں بھيجتى ہوں آپ كو ساڑى بھى بھيجتى ہوں اور ناپ كا بلاؤز بھى بھيجتى ہوں پليز پانچ دن ميں كر ہى دينا اور فٹنگ ايک دم پرفيکٹ لينا ہاں بعد ميں مجھے ريٹرن دينے كا مسئلہ نہ رہے كہ ميں موچوں اور وہ تھوڑا ڈھيلا رہے لوز رہے تو مجھے دوبارہ آپ كو دينا پڑے ايسا نہيں ہونا چاہيے اوكے ٹھيک ہے تھينک يو